हमरा इलाका गाममे बहुत ही अलग अलग संस्कृतिके छथि आओर जेना कि लए लिअ हमसभ जेना कि हमरासभके गाममे बहुत ही मुस्लिमो छथि जे कि बहुत रोज बात करै छी अलग अलग हमरा जरूरत हुनकर होइ छै हुनका जरूरी हमरासभक होइ छै बहुत ही अलग अलग प्रकारके हमरा गाममे छथि संस्कृतिके आओर समूह रहै छथि आओर हमसभ बाहरक लोक सांस्कृतिक लोकसँ विचार विमर्श करै छी आओर ज सभधर्मके लोक छथि विभिन्न विभिन्न प्रकारके छथि ई गाममे आओर सभ प्रकारसँ गप्प करै छी सभआदमीसँ मिलि जुलि कऽ रहै छी हिलि मिलि कऽ रहै छी आओर रोज नित्य गप्प करै छी